हैलो खरा भैन जी तुस सनाओ कुदै निं यरो बस बेह्ले में हा होर तुस केह् कराने आं होर में हां शामीं दा ऐ कोई चक्कर लाना प्रोग्राम अज्ज भैन जी ऐ जां नेईं पार्के च चलने आं में हां लाई औने आं थोह्ड़े चिर चक्कर घर बेही बेही घर दे बी आं लाई औने आं चौगाने दा चक्कर लाई औन्ने आं मड़ो घर बेही बेही हुट्टन होई जंदा आं बच्चें ई बी लोआई औने आं में हा थोह्ड़े चिर चक्कर चलो चंऊ मनुक्खां मूंह् लभदा बाहर जाह्चै तां आं गलानै मड़ो भैन जी होरें गी बी गलाने भी गलाई औने आं गलाने होने मेरे श ऐ निं ऐ फोन नंबर उंदा ते उनेंगी तुस करो फोन आं सारें ई मलाई औन्ने आं आं ना में सब्ज़ियै गी तड़का लाइयै जाना ते तड़का लांदे रौहंदे एह्दे भापा आपूं सब्ज़ी इन्ना करी गै सकदे आं कोई निं तां आं आं उ'नेंगी अवाज़ लाई लैयो नी चलो में पान्नी सब्ज़ी तड़कै तां खरी आं चल ठीक ऐ